यहाँके महिलाके बहुत जादा सामना करैके पड़ै छै मने यहाँ जे है महिला पर बहुत आक्षेप लोक करैया महिलाके जे है से लोक हए दृष्टिसँ देखैया महिलाके पढ़ाइ लिखाइ पर भी डिस्टर्ब होइया महिला जे है पढ़ाइ लिखाइके लेल बाहर निकलल तऽ लोक ओहि पर जादा टीका टिप्पणी करै लागल जे घरके लड़की औरत बाहर जाइया पढ़ै एना ओना सभ पढ़ै लिखै पर भी अथि है शिक्षाके कमीके कारण जे है औरत ई समाजमे बहुत अथि हो गेल है आओर समाजमे औरतके पढ़ाइ लिखाइके कारण बहुत दिक्कत भऽ रहल छै समाज विकसित न भऽ रहल छै एनामे महिलाके जे है से हर तरहसँ सामना करै पड़ै छै महिलाके जे है से बाहरमे निकललासँ दिक्कत भऽ रहल छै लोक छेड़खानी भी कयल शुरु कय देले छै कुछ लोक जे है से परेशान करै लागै छै एहि लकऽ बड़ा दिक्कत भऽ जाइ छै समझलियै एहि सभसँ औरत लोकके बड़ा दिक्कत भऽ रहल छै एहि लेल पढ़ाइ लिखाइ शिक्षामे भी दिक्कत हइ सिलाइ कढ़ाइके लेल भी शिक्षाके लेल कोनो व्यवस्था नहि है ताकि जे है ओकरा शिक्षा देल जाय पढ़ाइ लिखाइके या कढ़ाइ सिलाइ चाहे जो भी ढङ्गसँ भी कोइ ढङ्गसँ औरत लोकके बाहरी व्यवस्था न मिल पा रहल अछि एहि लऽ कऽ औरत सभ जे है से बहुत दिक्कत भऽ रहल छै औरतके औरत सभ के लेल यहि सभ समस्याके लऽ कऽ जेहिसँ बड्ड दिक्कत भऽ रहल छै